आमच्या थळाव्या वाठारांत उपलब्द आशिल्लो फामाद डेटा प्लॅन म्हणटा तो जियोचोच हालिसराक जियो सवाय भीतर डेटा दिता सो आनी म्हाज्या हेचेर आनी आमच्या घरांत सगळ्यांच्या हेचेर जियोचे सिमकार्ड आसा आनी आमचो फॅवरटय रिचार्ज म्हणटा फॅवरेट डेटा प्लॅन म्हणटा तो वन पॉयंट फाय जी बी पर डॅचो एका म्हयन्याक लागून किंवां तीन म्हयन्याक लागून असो आमी जॅनरली दवरतात हो आमचो ऑप्ट केल्लेलो प्लेन